जेह्ड़े साढ़े ग्रांऽ ऐ साढ़े अग्गें पिच्छें असें मतलब कि बच्चे अगर कोई पैदा होंदा ते अगर होंदे ई थोह्डे़ टाइम बाद अगर मतलब कि ओह् मरी जा नुहाड़ा केह् कारण होई सकदा मतलब कि जादातर इद्धर दे बच्चे दी जेह्ड़ी मतलब कि अस नुहाड़ी सेह्त दा ध्यान निं रक्खी सकदे न जां फिर नुहाड़ी मां नुहाड़ी सेह्त दा ध्यान निं रखदी वट् अगर असें कोई बच्चे ई मतलब कि अगर उसी जन्म देना ऐ ते नुहाड़े आस्तै मां बच्चे दौनें दी सेह्त दा ध्यान रखना जरूरी ऐ बहोत जरूरी ऐ अगर अस मतलब कि मां ते बच्चे दा रखचै मां जेकर अपनी सेह्त दा ध्यान रखचै ते नुहाड़ी सिद्धी नेही गल्ल ऐ नुहाड़े बच्चे दा ऑटोमेटिकली ते ध्यान रक्खन लग्गी पौना अगर अग्गें पिच्छें दिक्खदे कि अगर कोई बच्चा बीमार होई जंदा बड़ा मतलब कि अस आखने कि नि'क्का बच्चा उसी अस बड़े नुहाड़े बड़े ध्यान रखना नुहाड़ी नि'क्की नि'क्की गल्ल दा ध्यान रखने कि बच्चे ई कोई खांसी बुखार जां कुछ बी होऐ अस तुरंत उसी डॉक्टर कश लेना कि बच्चा बीमार ऐ असें ई बच्चे दी सेह्त दा खास ध्यान रखदे न नि'क्की नि'क्की गल्ल दा कि बच्चा एह् किश खाऽ दा निं ऐ जां एह् लोग बड़े वैक्सीनेशन लोआंदे न टीके बगैरा लगदे रौहंदे साल साल छेऽ म्हीने टीके लगदे न बच्चा ज'म्मदा ऐ उसी बड़े पोलियो दे ड्रॉप्स बगैरा पौंदे न होर बड़ी सारी आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स होंदियां न जेह्ड़ियां मतलब कि मां बच्चे दा ध्यान ताहीं अस होंदियां न इ'यां ते साढ़े अग्गें पिच्छें दिक्खदे न कि बच्चा ठंडू दे दिनें गरमियें दिनें बच्चे गी जादा ध्यान रखदे न सर ठंडू दिनें अगर बच्चे गी कोई जादा ठंड बगैरा निं लग्गी जा अस मतलब कि थोह्ड़ा ध्यान रखना गरमी होऐ बच्चे ई मतलब कि अ अ नुहाड़ी उसी कूलर बगैरा अग्गें थोह्ड़ी मतलब कि ऐसा उसी ऐसा वातावरण देना कि ओह् मतलब कि सरवाइव करी सकै घर होर नुहाड़ा ध्यान रखना पूरा मतलब कि इ'यां उसी पोलियो ड्रॉप्स बगैरा पौंदे न ओह् बच्चे होर नुहाड़ी दोआई बगैरा नुहाड़ा सारा ध्यान रखना चाहिदा जि'यां कोई बच्चा पैदा होंदा अगर ओह् समें कोला पैह्लें पैदा होई जंदा ते ओह् फिर असें कि उ'नें मशीन्स बगैरा पर नुहाड़े रखना मां नै अपने अपने पर खाने पीने दा बड़ा परहेज रखना चाहिदा कि एह् निं एह् मिगी मतलब शैल शैल चीज़ां खानियां चाहिदियां जि'यां फ्रूट बगैरा खाने चाहिदियां सब्ज़ियां बगैरा उ'नें कोई ऐसी चीज़ नेईं करनी चाहि्दी जेह्ड़े नुहाड़े बच्चे पर प्रभाव पोऐ छेऽ म्हीनें तक ते बच्चे ई मतलब की बड़ा नाजुक होंदा क्योंकि उ'न्ने जेह्ड़ी की मां ऐ मां दी मां दे मतलब मां दे उप्पर ई होंदा ओह् क्योंकि अगर मां ई अगर किश गलत फलत खाह्गियां किश बी करगी नुहाड़ा पूरा प्रभाव नुहाड़े बच्चे पर पौना वट् अगर अ जि'यां बच्चा बड्डा होंदा जंदा ओह्दा जेह्ड़ा आपूं खाना खाना स्टार्ट करदा किश बी होऐ जेह्दी बजह् कन्नै उसी जेह्ड़ा नुहाड़ा हेल्थ केयर ऐ ओह् मतलब कि ठीक रौह्ंदा अगर अस बच्चे दी मां दा दौनों दा गै ध्यान रखगै ते बच्चा ते ठीक गै रौह्नां अस अपने अग्गें पिच्छें दिक्खदे कि किसै बच्चे दी जां नि'क्के बच्चे दी होई जंदी ऐ बच्चा मरी जंदा वट् ओह् नुहाड़ी सिद्धी नेहीं गल्ल ऐ ओह् कि'यां मरी आ साढ़ा जेह्ड़ा जेह्ड़ा साढ़ा हेल्थ केयर ऐ मतलब कि जेह्ड़ा अस्ताल बगैरा न ओह् इ'यां इ'न्नी फैसिलिटी बगैरा निं ऐ कि बच्चे ई ठीक ऐ ओह् मतलब कि साढ़े घरै दा मतलब ऐसा कोई साफ सफाई निं होंदी ऐ जेह्ड़े साढ़े बच्चे ई इंफेक्शन होई जंदी ऐ अस उं'दे बच्चे चुक्कूं दे असें बच्चे ई मतलब कि बच्चा उसी असें बड़े प्यार कन्नै पालेआ पूरी नुहाड़ी साफ सफाई दा उप्पर ध्यान रखना असें जेह्ड़े गन्दे बन्दे उ'नें गी ह्त्थ बगैरा नेईं लाने जेह्दी बजह् कन्नै उसी इंफेक्शन बगैरा किश बी होई सकदी ऐ अस किश बी खाना होऐ जां आपें बी अगर असें किश खाना होऐ मां ने जां बच्चे ने कुछ बी उ'नें दौनें मतलब अपनी पूरी मतलब कि साफ सफाई दा ध्यान रखना चाहि्दा अग्गें पिच्छें दा बच्चा उसी बी उ'नें पूरा साफ सफाई रखनी चाहिदी ऐ नुहाड़ा हर बेल्लै उसी हर चेंज बगैरा करवांदे रौह्नां चाहिदा ऐ डॉक्टर कोल बी अगर कुछ उसी बीमारी बगैरा डॉक्टर कोल चेक करवाना चाहि्दा उसी एह् निं कि अजें थोह्ड़ी बीमारी ऐ बाद बिच जादा होई जाह्गी ते फिर असें उसी ठीक करग नी ऐसा निं होना चाहि्दा